اتّر پردیش میں کاروبار کا بازار اور اسی طرح سے معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ہونے والے بہت طریقوں سے ڈھل سکتا ہے عام طور پر معیشت میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے انویسٹمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پروڈکٹ کو پرم پرم پرموشن پرموشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کہاں پر تبدیلی کی جا سکتی ہے یا اس پروڈکٹ کے اندر کیا بدل سکتے ہیں جس سے ہمارے بازار کی معیشت کی تبدیلی کے مطابق ڈھل جائے اور وہ پروڈکٹ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور و معروف ہو جائے یہ ساری چیزیں اتّر پردیش کے اندر کاروبار کی اہمیت کو بہت بڑھاتی ہیں کیونکہ کاروبار کا بازار جب تک اعلیٰ پیمانے پر رہتا ہے اس وقت تک اتّر پردیش کو کوئی بھی سوب ہوا اس کے معیشت میں اضافہ مسلسل ہوتا رہتا ہے جوکہ ہماری ترقی اور ہمارے معاشرے ترقی کا اہم ذریعہ ہے